हैलो जै माता दी सर हां जी सर डिलीवरी अज्ज नेईं होग कल तक होई जाह्ग जी सर कल पक्का होई जानी ऐ